ہلو یہ نیا گھر بنا تھا ایک تو اس میں پائپ لائن بچھوانا تھا پورا تین تھا لائن اوپر سے نیچے تک پورا ہاں تو آپ کے پاس کوئی ہے مستری ورکر تو آ کر دیکھ لیتے بھیج دیتے کنہیں کو دیکھنے کے لیے کب بھیجیں بھیجیے گا دیکھنے کے لیے تھوڑا جلدی کروا دو تو جی جلدی شفٹ کرنا ہے نا پھر کام میں بھی تو ٹائم لگ جائے گا ہاں تینوں کمپلیٹ کرانا ہے تینوں فلیٹ کا اور خرچہ لگ بھگ اس میں کتنا آئے گا پھر بھی اندازہ کچھ موٹا موٹی کتنا پیسہ لگے گا ہوں ہاں تو ذرا اچھا مستری کو بھیجیے گا کام بگاڑے نہیں زیادہ

ہوں اب ہوں اور یہ پیمنٹ سارا کام ہونے کے بعد ملے گا لاشٹ میں

تھوڑا جلدی کام کرا دیجیے گا اور کام بیچ میں رکے نہیں اس کا دھیان رکھیے گا ہاں جلدی شفٹ کرنا ہے ہاں پورا اوپر سے نیچے پورا فنیسنگ کرانا پیمپ کا باقی سارا کام ہو گیا آپ پیمپ وغیرہ باقی ہے ہوں ٹھیک ہے بھیجیے گا تو اسی نمبر میں بول دیجیے گا کال کرنے کے لیے ایسے ہم رہیں گے گھر پر ہی ہاں بات کر لیجیے گا ہاں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم